अठावीह सितम्बर ॿ हज़ार ॿ ॿ नवम्बर उणिवीह सौ नवे ॾह जुलाई ॿ हज़ार पंद्रहं पंद्रहं जनवरी उणवीह सौ पंजानवे ॿावीह अक्टूबर ॿ हज़ार नव